हैलो नमस्ते ठीक ठाक तुस सनाओ केह् हाल ऐ सारे ठीक में इद्धर आई टूरिस्ट आई दियां ते में जम्मू घूमना चांह्दी ते किद्धर किद्धर घूमी सकनी मतलब केह्ड़ी केह्ड़ी जगह ज्यादा फेमस न हां जी हां जी हां जी केह् मतलब किन्ना टैम लग सकदा वैष्णो देवी आन जान अच्छा ते मतलब कि अच्छा ते होर मतलब आसपास दी जेह्ड़ियां जगह न

अच्छा होर जगह बी घूमने न हां जी हां जी अच्छा चलो ठीक दिक्खनी आं सोचनी कुछ ठीक ऐ मैं फिर सनानी आं तुसेंगी कित्थे कित्थे घूमना सनानी आं फेर मैं ठीक ऐ हां जी ठीक ऐ फ्ही सलाह् करियै सनानी आं मैं तुसेंगी